جی السلام علیکم اور سب خیریت سے ہیں عمران بھائی

میں نے ایک جوتا منگایا تھا وہ بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے میرے جی تو میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں جی جی جی بالکل خراب ہے مطلب وہ چلنے میں آرام دہ نہیں ہے جی جی اور سول بھی صحیح نہیں ہے اس کا ہاں اور کلر بھی صحیح نہیں ہے جی جی تو میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں کیسے ہوگا جی ہاں میں نے ابھی تک پہنا نہیں ہے کیونکہ مجھے پسند بالکل بھی نہیں ہے چلنے میں آرام دہ نہیں ہے ایک جوتا ایسا ہوتا ہے کہ بہت آرام ہوتا ہے لیکن اس میں بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے اسی لیے میں واپس کرنا چاہتا ہوں جی جی

میرا نام صدام حسین ہوا تو مجھے واپس کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کوئی اپنے بندے کو بھیج سکتے ہیں تاکہ میں اپنے جوتے ان کو دے دوں جی بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہو رہا ہے میں اسے نہیں رکھ سکتا ہوں جی جی جی جی اسی لیے آپ واپس لے لیں اس کو

آپ اپنے بندے کو بھیج دیجیے جی ہم واپس دے دیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ